हाँ हेलो बोलिए

सिंहेश्वर स्थान है धरहरा है और बहुत जगह है कहाँ आपको जाना अच्छा लगेगा हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे जब आप बाहर इच्छुक होकर के आए हैं तो क्यों नहीं घुमाएँगे

ठीक है चलना है सिंहेश्वर स्थान हाँ सब ठीक है हाँ हाँ हम लोग तो लोकल हैं तो जाते आते रहते हैं पहले तो

हाँ हाँ पहले तो उतना नहीं था ले माने इन्तज़ाम अब तो बहुत ज़्यादा इन्तज़ाम हो गया है वहाँ पर बहुत बहुत माने भी हो गया है और पहले उतना न नहीं था लेकिन अब हो गया है बहुत इन्तज़ाम सिंहेश्वर हाँ सिंहेश्वर है धरहरा है बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ जहाँ

जहाँ जहाँ चलने की इच्छा होगी चलेंगे कब चलिएगा ओ कल ही चलिएगा

वह पूर्णिया जिला में है

हाँ ब बस से है ट्रेन भी जाती है बनमनखी स्टेशन

नहीं तो मोटरसाइकिल तो है ही हाँ हाँ अपने पास अपने पास बाइक भी है आपको आपको जिससे

यह आपकी मर्ज़ी पर हाँ पूर्णिया पूरनदेवी मन्दिर है ना जहाँ लोग जीवन करवाते हैं बाल बच्चे का वह भी एक उसी रस्ता गया है

ठीक है ठीक